जोंनि ओनसोलनि महरगिरिफोरा गावसोरनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बेफोरखौनो लानानै जोंनि हालामनि जेरै दानाय लुनाय दख'ना गामसा आरो मावनाय दांनाय जेरै जोंनिनो हारिमुनि जोंनिनो हारिमुनिनो संनाय खावनायफोरखौबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि साम' सबाय बिदिनो अनलाजों दाउ बेफोर ओंख्रिखौनो संनानै जोंनि महरगिरिफोरा जोंनिनो हारिमुखौ रैखा खालामनो रैखा खालामो बिब्दिनो जोंनिनो सिनायथि महरै जोंनिनो आर'नाइ बेफोरखौ दानानै जोंनि हारिमुवा सिनायथि जायो आरो जोंनिनो हारिमुनि मुंदांखा मोनसे मोसानाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौ लाना बेफोरखौ दिन्थि मोसानानै जोंनि हारिमुवा अरायबो थांनानै थायो सिल्प' आरो जोंनिनो सुबुं सिल्प' बुङोब्ला सुबुं सिल्प' बुङोब्ला दंफांजों मुसुखा बानायनानै जोंनि हारिमुखौ जौगाखांहोयो आरो गेलेग्रा मुवाखौ जोंनिनो बर'नि नेरसोन दख'ना बेफोरजों बानायनानै जोंनि सिल्प'खौ अराइबो जौगाखां होयो आरो मुसुखा महरै दंफांजों बानायनाय बेफोरखौनो लाखियो बिनि अनगा औवाजों हेबनाय संग्राय दाला बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोबाय थानानै जोंनिनो सुब जोंनिनो हारिखौ जौगाखांहोयो बेबायदिनो जोंनि महरगिरिफोरा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि सोलिबोनाय बेसाद एबा आगजुफोरखौ होबाय थानानै दासिमबो जोंनि हारिमुखौ गोजौआव दिखांबोदों एबा जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होबोगासिनो दं